हेलो सर मैं मोनू मीना बोल रहा हूँ क्या आप स्वैगी से बोल रहे हो मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो सर मुझे क्या है केक की ज़रूरत है तो मैं केक का आर्डर देना चाहता हूँ सर आपको तो आपके केक के बारे में सर मुझे आप जानकारी देंगे आपके यहाँ पर केक किस तरीके से मिलता है किस क्वालिटी में मिलता है उसका प्राइज कितना होगा और सर मुझे अह केक आप डिलिवरी कर देंगे क्या और आज शाम को मेरे बच्चे का बर्डे है तो इसलिए मुझे सर कर केक की ज़रूरत है तो आप मेरे को बताओ कि कितने टाइम तक आप मेरे को ऑर्डर कर दोगे और आप मेरे ऑर्डर को अभी ले लो तो मुझे क्या शाम तक आप इसको डिलिवर कर देना और आप बताओ कि आपने कितनी क्वालिटी का है कितना प्राइज है इसके केक का तो इसके बारे में मुझे जानकारी दो तो क्या है कि मैं अपने ऑर्डर को आपको देना चाहता हूँ ताकि आप शाम को मुझे टाइम से बताता हूँ उस टाइम तक आप मेरे को उस केक को पहुंचा दो तो आप मेरे ऑर्डर को लेना चाहते हो क्या सर